بائک چلاتے سمے کافی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے کہ ہیلمیٹ ہوا ہیلمیٹ ہوا کم رفتار کم رفتار چلانا ہوا اور روڈ پہ چلتے سمے بائیں طرف چلنا اور مڑتے سمے انڈیکیٹر دینا اور روڈ پہ سگنل کا خیال رکھنا اور اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ہیلمیٹ پہننے سے توازن نہیں توازن کم بگڑتا ہے ایکسیڈینٹ ہونے کے چانسیز کم رہتے ہیں اور جیسے کہ اونر بک ہوا لائسینس ہوا ان چیزوں کو رکھنے رکھنے سے چالان نہیں کٹتا اور ان چیزوں کو پہ رکھتے ہیں اور حفاظت کی بہت سی چیزیں ہیں کہ ایک بائک پہ دو سے زیادہ لوگ نہ بیٹھے تین چار ٹرپلنگ نہ کریں چار لوگ نہ بیٹھیں دو لوگ ہی بیٹھیں اور دونوں کو ہیلمیٹ یعنی دونوں کے پاس ہیلمیٹ ہو اور وہ کم رفتار میں چلائیں تو جو رول ریگولیش ہے روڈ کے اس کو فالو کرتے ہوئے چلیں اگر مڑنا ہو تا انڈیکیٹر دے کے مڑے اور رات ہو جائے تو لائٹ کو آن کر لیں بہت لوگ لائٹ کو آن نہیں کرتے ہیں اور رات کو بلیک چشمہ کالا چشمہ بلیک گوگل لگا کے بائک نہ چلائیں اور ان اور بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بائک پر چلیں اور اپنے راستے میں بھی ساتھ میں لے کے چلیں جیسے کہ اونر بک ہوا لائسینس ہوا